हेलो जय झूलेलाल तव्हां गणपति मोबाइल सां ॻाल्हाए रहिया आहियो हा मूंखे छा आई फ़ोन चोॾहं प्रो मैक्स खपंदो हुओ त तव्हां वटि उहो आहे अच्छा त मूंखे इहो ई ॼाणिणो हुओ त तव्हांजे जेकी दुकान ते इहो फ़ोन मिलंदो हुनजी जेका अइन क़िमत आहे उहो केतिरी आहे अच्छा अच्छा हिकु लख टीह हज़ार जे विच में अच्छा त मां तव्हां खां पुछी रही आहियां त हिन ते छूट मिलंदी का बि छूट अच्छा मां तव्हांजी दुकान ते अचां पोइ तव्हां मूंखे सभु ॿुधाए लाईंदा न पोइ अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे हा